مہاراشٹر کا روایتی رہائشی انداز اور تعمیراتی خصوصیات مختلف اقوام ثقافتوں اور تاریخی مواقع کے مظاہر ہیں پہلا مہاراشٹر پٹھان یہ علاقہ مرکزی مہارشٹر میں واقع ہے اور اس کی رہائشین ذرعی زندگی گزارتی ہے ان کی کھیتوں میں ذرعی پیداواروں کا اہم حصہ شامل ہے جیسے کہ جوار باجرہ اور گنّا مہاراشٹر کوکن یہ ساحلی علاقہ ہے جو آرامدہ کاشتی اور ساحلی جغرفی کے لیے مشہور ہے کوکن کی طبیعتی خوبصورتی پرندوں کی بڑی تعداد اور ساحلی خوراک کا مزہ لیا جاتا ہے